जैसे कि समुदाय के लोगों को हम बुलाते हैं फिर बुलाने के बाद हमको खेल जो कुछ कोई भी खेल खेलना पड़ता है तो जैसे कबड्डी हो गया तो हम लोग सबको समुदाय के लोग को दस लोग या बीस लोग को बुलाते हैं पहले बुलाकर सब लोग जुट जाते हैं जुटने के बाद हम उन लोग को लिए खेलते हैं फिर फिर चालू करते हैं तो सब लोग को जैसे बैठाना पड़ता है दोनों तरफ़ तो उसे बैठाते हैं हम लोग फिर उसके बाद चालू करते हैं फिर उसके बाद खेलते हैं खेलने के बाद जब वो हो जाता है तो फिर ओ सब लोग अपने अपनी अपनी जगह पे हो जाते हैं फिर उसके बाद कबड्डी भी वैसा ही भी खेलते हैं कबड्डी को लिए सबको बुलाते हैं बुलाने के बाद दस लोग या बीस लोग जो लोग रहते हैं तो दस लोग अगर के बीस लोग रहेंगे तो दस लोग उधर रहेंगे दस लोग इधर रहेंगे दोनो तरफ़ तो फिर ओ लोग भी कबड्डी भी खेलते हैं वैसे ही हम लोग कबड्डी खेलने के बाद कोई लोग मर गए या जी गए तो ये हम लोग जैसे जिसको जैसे ख़त्म हो गया तो वो भी ख़त्म हो जाता है फिर वैसे ही हम लोग भी खेलते हैं जैसे कि एक लोग चोर होएँ तो एक लोग ऐसा हुए तो वैसे ही भी खेलते थे और बॉलीबॉल खेलते थे तो हमको अच्छा लगता था समुदाय के लोगों के लिए वॉलीबॉल भी अच्छा लगता था ओ लोग और बुलाते थे खेलने के लिए और खो खो खेलते थे तो फिर वैसे ही